जब मुझे मेरे लैपटॉप या फ़ोन में कोई भी समस्या आती है मुझे समझ नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए इसे कैसे ठीक करना चाहिए तो पहले तो में आस पास के कुछ लोगों से पूछती हूँ अगर उनसे वो समस्याएँ समाधान नहीं होतीं या उनसे कुछ भी नहीं हो पाता है तो आजकल के जमाने में जो इतने सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ आते हैं तो पहले मैं उनको सर्च करके देखती हूँ कि मेरी इन समस्याओं का कैसे वह समाधान कर सकते हैं कैसे वह सुलझा सकते हैं और मेरी यह समस्या एक्चुअल में है क्या मेरी समस्या क्या है मैं मेरे फ़ोन में हुआ क्या है और या मेरे लैपटॉप में क्या हुआ है यह मुझे पता नहीं चल पाता है तो मैं इसके लिए वीडियो सर्च करती हूँ और उस वीडियोज़ से अगर मुझे आन्सर मिल जाता है तो फिर मैं वह प्रयोग करके देखती हूँ और उससे मेरा सही करने का एक बहुत एक वह मिल जाता है जिससे कि मैं उसे ठीक कर पाऊँ और कुछ चीज़ें तो मुझे मिल जाती हैं लेकिन कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिल पाती हैं जैसे कि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं तो उसमें से कुछ का मैं देखती हूँ तो कुछ सही में होते हैं और कुछ नहीं हो पाते हैं तो हाँ मैं यह कहूँगी कि यूट्यूब आजकल का अपनी समस्याओं जैसे कि फ़ोन में या कम्प्यूटर में कुछ समस्या आ जाए और उनका समाधान ढूँढने के लिए यूट्यूब हमारा या गूगल सर्च बहुत ही अच्छा एक यूनीक साधन है जिसकी वज़ह से अब हमें तुरन्त अपनी परेशानियों का समाधान मिल पाता है समय दा अपनी समस्याओं का समाधान कर पाना और थोड़ा बहुत अपने उस चीज़ को ठीक कर पाना यह भी इससे भी हमारा एक कॉन्फिडेन्स लेवल बढ़ता है जिससे हमें अच्छा लगता है कि चलो हमने भी कुछ किया वैसे तो जब भी हमारे यहाँ पहले के कम्प्यूटर या लैपटॉप खराब होती कर हुआ करती थी या कुछ भी दिक्कत आती थी तो हम हमेशा मैकेनिक के पास ही जाया करते थे जो छोटे मोटे दुक़ानदार होते थे दुक़ान खोलकर कम्प्यूटर या लैपटॉप को ठीक करने के लिए बैठे रहते थे तो हम उनके पास ही जाते थे लेकिन जबसे इण्डियन टेक्नोलॉजी आई यूट्यूब की व्यवस्था या गूगल सर्च की व्यवस्था आई तबसे हम अपने प्रॉब्लम अपनी समस्याओं का समाधान थोड़ा बहुत ढूँढ पाते हैं हम अपनी समस्याओं का पूरी तरीके से तो समाधान नहीं कर पाते लेकिन कुछ छोटी मोटी दिक्कतों का जो सामना होता है वह हम ज़रूर ठीक कर पाते हैं अब जैसे कि कुछ बड़ी समस्या आ जाए जैसे कि इसकी बैटरी खराब हो जाए या फिर उसका यह न कर पा यह फ़ोन सेल फ़ोन टच खराब हो जाए तो फिर अगर यह समस्या है तो इनका समाधान हम गूगल या यूट्यूब के वीडियो से नहीं कर पाते हैं इनके लिए हमें दुक़ान के जो दुक़ानदार होता है उनके पास ही जाना होता है तो मैं यही कहूँगी कि अपनी छोटी मोटी समस्याओं का जैसे कि लैपटॉप पर आती हैं तो उनका समाधान हम गूगल सर्च से या यूट्यूब से कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है कभी कभी जब बड़ी समस्याएँ आती हैं तो हमें अपने फ़ोन को या लैपटॉप को दुक़ान के पा जो दुक़ान में ठीक करने वाले होते हैं उनके पास लेकर जाना पड़ता है और उनसे ठीक करवाना पड़ता है तो इस तरीके से मैं कहूँगी कि गूगल सर्च एक बहुत ही अच्छा साधन है जो कि हमारे समय की बचत करती है हमारे पैसों की बचत करती है जिससे कि हम बहुत सारी छोटी मोटी दिक्कतों को अपने से ठीक कर पाते हैं और यह बहुत ही अच्छा साधन है इस साधन से लोग अपने पैसे अपने समय इन सबको बचा पा रहे हैं और कम्प्यूटर या लैपटॉप में कोई या फ़ोन में कुछ भी छोटी बहुत दिक्कत आए तो उसे ठीक करना उसे उसका समाधान कर पाना लोगों को अब अच्छा लगने लगा है लोग इससे बहुत ही कॉन्फिडेन्ट महसूस करते हैं अपने आपको बहुत अच्छा महसूस होता है कि वह अपने आप अपनी प्रॉब्लम को अपनी समस्या को खुद से ही ठीक कर पा रहे हैं यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था है इस व्यवस्था में कुछ वीडियोज़ ऐसे भी आते हैं जो कि गलत होते हैं समस्या कुछ और होती है और वह कुछ और बता देते तो मैं कहूँगी कि ऐसे वीडियो सीन्स पर नहीं आने चाहिए बाकी कुछ मैं वडियोज़ का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिसकी वज़ह से हमें हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिल पाता है सच कहूँ तो आजकल फ़ोन में या कम्प्यूटर या लैपटॉप में कोई समस्या का सामना कर पाना आम बा आम सी बात हो गई है क्योंकि आजकल हर कोई हर वक्त फ़ोन या लैपटॉप उपयोग करता है और इसके उपयोग करने से इसके बार बार उपयोग करने से ज़्यादा उपयोग करने से इसमें कुछ न कुछ समस्या आ ही सकती है इसमें कोई दिक्कत या कोई बड़ी बात नहीं है जैसे कि यह लैपटॉप का हैन्ग होना फ़ोन का हैन्ग होना कुछ बटन काम नहीं करना यह सब समस्याएँ बहुत ही कॉमन समस्या हैं जोकि बराबर आती रहती हैं तो अगड़ हम मोबाइल को अच्छे से सावधानी से रखें या फ़ोन को या लैपटॉप को तो हमें इन समस्याओं का सामना कम करना पड़ेगा और ऐसे ही सुझाव या हमें अपने गूगल पर या यूट्यूब पर मिल पाती है कि हमें अपने सेलफ़ोन को या अपने लैपटॉप को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए कब हमें उसे क्या करना चाहिए समय समय पर हमें एन्टीवाइरस डलवाना चाहिए यह या फिर उन्हें रिफ्रेश करना चाहिए या फिर उनको अपडेट करना चाहिए यह सब यह सब वीडियो यह सब सुझाव हमें मिल पाते हैं गूगल से और यूट्यूब से जोकि बहुत ही अच्छी बात है आज आजकल की यह बातें यह व्यवस्था बहुत ही अच्छी हैं बहुत यूनीक हैं इससे कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी समस्याओं को हल कर पाता है और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जिनके पास समय नहीं होता अपने फ़ोन को या लैपटॉप को ले जाने का तो वह भी कुछ इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने फ़ोन को या लैपटॉप को तत्काल के लिए ठीक कर सकते हैं हाँ अगर उससे बड़ी समस्या है तो तो उन्हें समय निकालकर ले जाना ही पड़ेगा लेकिन वह अपने वीडियो यह छोटी मोटी भी समस्या है तो इन वीडियोज़ से देखकर वह इनका समाधान कर सकते हैं इसमें मैं यह कहूँगी कि आजकल यूट्यूब की व्यवस्था जो है वह बहुत ही अच्छी व्यवस्था है इसमें और भी अच्छे तरीके से और भी अच्छे और सुलभ तरीके से इसमें और वीडियोज़ डालने चाहिए जोकि फ़ोन या कम्प्यूटर या लैपटॉप की समस्याओं का समाधान कर पाए तो मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा है अच्छी सेवा है अच्छा सेवा केन्द्र है